नमस्ते भैया आइए बड़े दिनों बाद आ रहे हो इधर आते रहना चाहिए ना हाँ चलो अच्छा ही हो गया आ गए तो आइए बैठिए क्या चलना है वही जो काम चल रहा है लकड़ियों की ज़रूरत भी थी मुझे मैं आप को आप से मिलने आऊँगी सोच रही थी एक आध दिन मुझे लकड़ी वकड़ी लग रही थी अभी काम ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पर फर्नीचर का और सामान भी बन रहा था और वर्कर भी रख लिए हैं अभी तो लकड़ी की ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती थी तो मैंने एक दिन बहुत नंबर ढूंढा आप का मिला ही नहीं तो फिर मैंने सोचा था कि मैं एक दिन जाऊंगी आपसे मिलने पर चलो अच्छा है आज आप ही आ गए नहीं काम तो अच्छा चल रहा है आप की दुआ से काम बहुत अच्छा चल रहा है पानी लेंगे ठंडा या नॉर्मल और साथ में चाय कॉफी ठीक है तो फिर थोड़ी बात भी कर लेते फिर बाद में देखते हैं हाँ अच्छा अरे भैया वो आप के यहाँ से तो हमेशा ही लेते रहते है इस बार ना ज़्यादा डिमांड सागौन की आई है सभी लोग सागौन का ही फर्नीचर बनाना चाह रहे है क्या सागौन की लकड़ियाँ

हाँ जो जितनी होंगी उस का उतना उतनी भिजवाओं

सही बात है लेकिन हम आपको हाँ हाँ आज पर आप को तो पता है ना की कोई ले जाएगा नहीं ले जाएगा पर दीदी तो मँगवाएंगी यहाँ से लकड़ियाँ तो थोड़ा बहुत तो रखना चाहिए स्टॉक में तो अभी बीजा का और किन्ही का पहुँचा दोगे एक आध दिन मेरे को किसी को भिजवाना पड़ेगा कि आप भिजवा देंगे अच्छा दे देंगे ना तो कोई बात ही तो बोलने की बात है घर में ही है कोई सब अपने अपने काम से गए हैं बच्चा स्कूल जाता है वो तो चौथी क्लास में चले गया

नहीं नहीं अभी वो अभी गाँव में चले गए हैं ना वहीँ पर उनके उनकी ड्यूटी तो वही करते हैं अच्छा एक बात करनी थी आप की लकड़ियों का परमिट कटवाते की नहीं कटवाते हाँ हाँ वही तो हाँ हम को भी ना लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी मैंने भी ना दुकान का लाइसेंस बनवा लिया लकड़ी नहीं देते थे ना आप भी बोलते थे कि लाइसेंस बनवा लो तो मैंने भी बनवा लिया हाँ ठीक है भैया तो फिर ना आप चार दिन में मतलब छः तारीख को आप पूरा सामान लकड़ी का भिजवा दीजिए बीजा किन्हीं और जितना भी सागौन का बचा होगा भिजवा देना हाँ पेमेंट मैं फोनपे में डाल दूँगी है ना हाँ हाँ हाँ फोनपे में ऑनलाइन कर दूँगी उसी दिन कर दूँगी ठीक है ना उस का टेंशन मत लो मैं ठीक है कर दूँगी मैं